ہندوستانی فلمیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ ایسی ایسی فلم بنتی ہندوستان میں کہ ہم اپنے پریوار کے ساتھ اپنے فرینڈوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارا من اداس رہتا ہے تو ہندوستان میں ایسی ایسی فلمیں بنتی ہیں کہ کامیڈی رہتی ہے کچھ تو ان کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے اچھا لگتا ہے اور ہندوستان میں گانے بھی بہت اچھے اچھے بنائے جاتے ہیں مطلب کیا بولیں کہ مطلب ایسی ایسی فلمیں ہیں کہ ہم اپنے پری پورے پریوار کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اور فرینڈوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں فرینڈوں کے ساتھ تو ہم کبھی بھی مال وغیرہ یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم ایسی ہی فلم دیکھتے ہیں جوکہ کامیڈی ہو یا اچھی ہو اچھی اچھی ہو نیہا ککّڑ بھی نیہا ککّڑ سنگر ہیں وہ اتنے اچھے اچھے گانے بناتی ہیں ہندوستان کے لیے مطلب ان کے گانے سن کے اتنا اچھا لگتا اتنا اچھا لگتا ہے پوچھو مت